म्हाका म्हटल्यार एकूच पाककृती येना अशी हांव म्हणना येताच पूण तिचें मोजमाप जें आसा पळय तें सारकें पडपाक जाय म्हणून तें करपाकूय मुद्दम जावन वचूना करीत जाल्यार तें सारकें जाता ती म्हटल्यार साकरभात आनी ती सारकीच तें शीत शिजप आनी तें मागीर ते तांदूळ फुलप किंवां सारकीच ताका साकर पडप हें सारक्यो गोश्टी सारक्यो त्या त्या टायमार त्या त्या वेळार त्यो जावपाक जाय म्हणून केन्ना खूब खावपाकूय खूब आवडटा पूण केन्ना करपाक वचना पूण आतां करून हांव पयतलें